हैल्लो नमस्ते हां जी केह् होआ पिट्ठी दर्दां होंदियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ तुआनूं कलिनिक आई जाएओ में इत्थें निं दिक्खी सकदी थुआनू सांबे अड्डे उप्पर गै ऐ

पंज बजे शामीं पंज सौ रपेऽ फीस ऐ एह्दे कोला दा घट्ट निं होनी नेईं एह्दे कोल दा घट्ट निं होनी